ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی جی میں یعقوب بول رہا ہوں

اچھا اچھا آپ کو زمین خریدنی ہے ہاں ہاں مل جائے گی ہمارے پاس کئی جگہ ہے کئی زمینیں ہیں اور ہم یہی کام ہی کرتے ہیں کہ جی ہاں ان شاء اللہ آپ مطمئن رہیں کوئی بھی آپ کو دقت پریشانی نہیں ہوگی آج تک میں نے جو بھی کام کیا ہے بالکل پکا اور سچا کام کیا ہے اس میں کسی طرح سے کہیں بھی سے شکایت نہیں آئی ہے آپ اطمینان رکھیں اگر لینا ہو تو بتائیں کہاں زمین لینی ہے آپ کو ہاں تو ہمارے پاس جو ہے لائن بازار میں جگہ ہاں نہیں نہیں لائن بازار اور حضرت گنج گلاب باغ یہ تینوں جگہ ہماری زمینیں ہیں اور جہاں تک رہی کہ حضرت گنج میں وہاں اچھی جگہ ہے اور بغل میں روڈ بھی ہے وہ کافی چوڑی روڈ ہے اور اسی طریقے سے سامنے مسجد بھی ہے اور تھوڑی ہی دور میں اسکول بھی ہے ہاں اور اچھی ہاں اگر لینا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ ہمارے یہاں اصل مارکیٹ ہے نا مارکیٹ کی وجہ سے زیادہ آپ جانتے ہی ہیں کہ زیادہ ہوں آج کل ریٹ چل رہا ہے تو تقریباً ڈھائی تین لاکھ روپئے کٹھا چل رہا ہے ہاں آفس میں آئیے ہمارا آفس پورنیہ لائن بازار میں ہے بس اڈے کے بالکل قریب ہی ہے ہاں ہاں ہو جائے گا ان شاء اللہ آپ آئیے بیٹھ کر کے بات ہوگی دس بجے سے لے کر کے شام چار بجے تک رہتے ہیں اس میں

تھینک یو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ